तकनीकी ने ट्रांसपोटेसन उद्योग की बहुत मदद की है जैसे हम कहीं भी जाते थे या फिर सौ किलोमीटर दूर ही जाना हो गया तो वहाँ जाने में दिन से रात हो जाता था या एक या दो दिन लग जाता था क्योंकि उस समय बैलगाड़ी तांगा ये सब हुआ करता था लेकिन अब बस ट्रेन और हवाई जहाज जैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ जैसे सौ किलोमीटर भी जाना हो तो हम बस या ट्रेन से चले जाते हैं जिससे समय का भी बचत होता था और पैसा भी कम खर्च होता है लेकिन और हमारे यहाँ विदेश में भी जाने की व्यवस्थाएं हैं हवाई जहाज और एरोप्लेन ऐसे बहुत सारे व्यवस्था